हेल' आं मैखुनआ ए मैखुनआ जादों माबा नै जिगाबखौ दानफ्लेनांगौ जिगाबखौ दानफ्लेनानै ओमफ्राय रुनांगौ ओमफ्राय रुनानै बे मैखुन बेगर गैया होनबा मैखुन बेगरखौ सिङाव होनानै थफ्ला बोननानै खाथुमनानै सिङाव होनानै थफ्ला ओरै सारलानानै होनानै थफ्ला बोनथुमनानै खाथुमनानै दिन्दां दिन्दां सोनानै दोननांगौ बै माइ जिगाबखौ जिगाबखौ माबाबाय नोङो आरै माबा दंखायोनालाय जे बादि गल सोग्राबादि जे गोया होनबा बेबादियाव रुनानै माबानानै दै सर' होनानै मैखुन बेगरखौ सारलानानै होबाय ओमफ्राय बेखौ खाथुमनानै दोनबायब्रा दलर दलर इसिनि इसिनि थफ्ला ओमफ्राय बेवहाय सानफ्रोमबो दै सारनांगौ दै सारनानै ओमफ्राय बे मैखुना जेब्ला जिगाबा सेवबाय होनबा माबाबाय मैखुना देरबायब्रा गावदां गावदांनो ओं न' नांगौ मैखुन दोनग्रा बेवहाय दिन्दां दिन्दां लारि लारि लारि सैनानै दोनदो ओमफ्राय होमबानो बेनो माबाबाय दै सारबाय थानांगौ सानफ्रोमबो एसे खस्थ' दङहाय

मैखुन बेगरखौ लायनांगौ बायनानै जोंहा खेबसे माबायावसो लायदों सि आइ ति आवसो हाब दामआ बुरजाथारहाय एसे बुरजा लादों होनदों खेबसे जोंहा लायनाया ओं बे नों गिसि जानांगौ नालाय गोरानबा बेराना बे मैखुन माइ जिगाबा गिसि थाबायथानांगौ गिसि थाबायथाबानो बे गिसिजोंनो आराम मोनो गरमबो जानोसै ओरै बे मैखुन बेरबोनोसै आरो ओरै मालाय गाव गाबागाव थ'ख' थ'ख' गावदां गावदां गावदां बेरखांबोनोसै बाल जोङो जोङो गामिफोराव बिदिनो सोरबा बायफैबाय आरो हाथायाव नों फानहैबा फानहैबाय बिदिनो जों मा सय थाखा गाहाम बबेबा एखनब्ला सथुर आसि गाहाम फानलाबायो लायनांगोनसो बायनानै बायनानै लायाबा बहा मोननो जोंनावथ' गैयाना बायनानै लायबासो मोनो

नोंसोरबो सोलोंनो नागिरदों ए दे होनबालाय सोलों दे

जानांगौबो नालाय गावबागाव थांनानै थानायनि थाखाय बयबो सेस्था खालामनांगौ बिदिखौ